पशुपालनमे ईसब चुनौतीके हमरासभके अथी करऽ पड़ैए जे दहार आएल तऽ बाधमे बहुत तरहके अथी रहल तऽ ओहिसबके लेल हमसभ भुस्सा मँगाके रखने रहली हल्ला गुल्ला सुनली तऽ भुस्सा मँगा लेली किछु दर्रा दर्रा लेली आओर अपना हरिअरिके तऽ दिक्कत भऽ जाइ हइ चारो बगली पानी रहै हइ तऽ हरिअरी तऽ मिलि नहि सकै हइ से अथी कएलीगै सामना करैके पड़ै हइ जब पोसिपालिके अथी कएली किछु दिन पोसली उसली बचपनसँ तऽ ठीक ठाक रहल आओर कतेक सेवा मतलब अथी भेल ओ बेमार पड़ि गेल तब बेमार पड़ि गेल तऽ से अड़ोसी पड़ोसीसँ जिनका बुझऽ अबैहनि मालके पशुपा अथीके जानकारी हइ तऽ हुनकासँ सलाह लेली तऽ ओ कहलनि जे ओहि डाक्टरके बोलाके देखैऔ तऽ डाक्टरके बोलाके हुनका हम देखेली दवाइ बीरो कएली तऽ कै कतेक बेर सम्हरि गेल ठीक रहल नसीब तऽ ठीक भऽ गेल आओर नहि अथी भेल तऽ गड़बड़ाइओ जाइ हइ जानू तऽ एहिसबके लेल मालजाल पोसैमे बहुत जे हिकदम पाबि गेलखिन हँ तिनका फाइदोहनि आओर अथिओहनि जानू आओर हमसभ पशु राखै छी तऽ भुस्सा गिरा लै छी झट्टा भेल धानके तऽ कुट्टी कटा लेली ठठेर आब बैसक्खा आएत तब भुस्सा ठठेर भुस्सा लऽ कऽ भुसखारमे राखि देली ठठेर लऽ कऽ चौँक देली आओर जनली जे आब दहारके अथी अएतै तऽ कुट्टी उट्टी कटाकऽ अपना सब बेबस्था करिके रखै छी तऽ एनाकऽ हमसभ पशुके दहार आएल तऽ हरिअरी तऽ नहि मिलल तऽ दर्रा अपन छीटिकऽ ओ भुस्सापर अपन सुपर मँगा लेली तऽ ईसब अपना खुआबै छी कि जनितै केनाहिओके से समय अपन समयसँ अपन पशुके हमसभ पालन उलन करै छी कि जानू से इएह दहारसँ हमसभ अपना अथी करै छी से